काल्हि जे फ्रिज खरीदलहुँ बुझलहुँ से नहि बढ़िआँ ठण्डा जे होइत छै ओकर फ्रीजर जे छै ओहोमे जे देलियै बर्फ जमयके लेल ओहो जे छै से सही रूपमे बर्फ नहि जमल एकर मतलब बुझा भेल इलेक्ट्रॉनिक्स किछोमे कमी छै हँ सामान हमरा बढ़िआँ सुन्दर नहि बुझाएल